स्मार्ट फोन असांजे लाइ जाम फ़ाइदे वारी आहे स्मार्ट फोन उनमें असांखे यूट्यूब हूंदो आहे यूट्यूब मां असां उन मां रोटी ठाहिणु सिखंदा आहियूं उन्हनि मां असां पिक्चरूं ॾिसंदा आहियूं उनमें असां झूना गाना बि ॿुधी सघंदा आहियूं स्मार्ट फोन में गूगल पिणु हूंदो आहे उनमें असां गूगल मां असांखे मौसम जी जानकारी मिलंदी आहे एॾां ओॾां काॾे बि असां रस्ते ते काॾे बि वेंदा आहियूं त असांखे रस्तनि जी जानकारी पिणु मिली वेंदी आहे स्मार्ट फोन में ऑनलाइन असां शॉपिंग बि करे सघंदा आहियूं ख़रीदारी करे सघंदा आहियूं जहिड़े नमूने असां कपिड़ा ख़रीद कंदा आहियूं खाधे पीते जो सामान पिणु घुराए सघंदा आहियूं अहिड़े नमूने असांजे लाइ स्मार्ट फोन जाम ज़रूरी आहे असां काॾे बि वेंदा आहियूं त हिक ॿिए सां असां फोन करे ॻाल्हाए सघंदा आहियूं असां असां जा रिशतेदार अगर ॿिए किथे आहिनि परे परदेस में आहिनि त असां उन्हनि सां वीडियो कॉलिंग करे ॻाल्हाए सघंदा आहियूं उन्हनि खे ॾिसी सघंदा आहियूं उन्हनि जो हाल चाल वठी सघंदा आहियूं अहिड़े नमूने स्मार्ट फोन असांजे लाइ जाम फ़ाइदे वारो आहे